दस्त ठीक करने के लिए बहुत से उपचार घरेलू हैं दस्त होने का कारण होता है ज़्यादा खा लेना ज़्यादा टाइम पर नहीं खाना देर से खाना ज़्यादा खाना इस तरह से दस्त होता है हम घरेलू उपचार इस हिसाब से हम कर सकते हें जैसे बारह बजे रात में हमको दस्त हो गया तो हम घरेलू उपचार हम कर सकते हैं क्योंकि बारह बजे रात में डॉक्टर हो चाहे मेडिकल इस्टोर हो खुला हुआ नहीं होता है तब हम घरेलू उपचार करते हैं जैसे नींबू पानी नमक का पानी मिला के घोल बना के हम पिलाते हैं जैसे नम मरगिला भात खिलाते हें और बैंगन का भर्ता खिलाते हैं आलू का चोखा खिलाते हैं मरसट की भात खिलाते हैं और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं इससे भी ठीक नहीं होता है तो हम उसको दही का लस्सी बना के पिलाते हैं फिर चूड़ा दही खिलाते हैं उसको इससे होता क्या है उसका पेट बहना रुक जाता है दस्त होना बंद हो जाता है उसके बाद उसको फिर से नींबू पानी नमक का घोल बिना बना के पिलाते हैं अक्सर हाँ घर में हम लोग घर में भी रखते हैं ओ आर एस का घोल रखते हैं